हेल्थ कॅर सिस्टम म्हणल्यार हॉस्पिटलां आयल्यार लोकां चोडेशी कॅर करनाय मागीर एक हॉस्पिटलां आल्यार व्हडले दुसऱ्या हॉस्पिटलान धाडटाय मागीर हांव वळख ना तुकाक वळखोना वळखना आल्या भशेन कोत्ताय आनी सारकी दिवप ना हॅल्थ कॅर म्हुण तें सारकी सारकी चोवपू ना आनी तेंगे सारकी फेसींग जायना तांकां लोकां मदी तांकां सारकें फेसींग जायना सो तेशें कोन्न तें बरें जायना न्हू बरें नासललो मनशां रोखडें चोवपा जाय न्हू तें

सो हेल्थ कॅर म्हटा तो तिंगा तो तिंगा सारको एक जाग्यार पयली सारको जावपा जाय एटलिस्ट हाफ तरी जावपा जाय मागीर तें दुसरे कडेन धाडल्या कोता येता हिंग जायना जाल्या दुसरे कडेन धाडल्या जाता ओनली डॉक्टरान पयलीं सद्द्या सारकें रावपा जाय नर्सीस आसताय तेणीय बी सारकी आसपा जाय बेश्टें येताय लोकां तापोयताय कोत्ताय हो तेंगे फॅमिली पासून भायर धांवडायताय कोत्ताय कित तें सारकी सांगनाय कितें मिन्स ते कितें दुयेंस जालां कितें जालां तें सारकें सांगनाय कोनाय कितें बेश्टे येश जालां तें जालां कोत्ताय आनी बेश्टो ह्यो टॅबलेट दिल्यो त्यो टॅबलेट दिल्यो थोड्यां धाडटाय घराको येनयस दोनीस पोतून आनी दुयेंत पोडटाय आनी जाण्टेल्यां चडशें जाता अशें करून जाण्टेल्या मदी चड एली हें नाका आसलो हे जाणटेल्या मदी ती पयली कोत्ताय